देखू हम बेजुआरसँ बजैत छी बेजुआर के पछमीके जे छै वार्ड बारह सए अपना गाँवके कोइ बहुत से ढङ्गके समस्या छियै एहि समस्याके समाधान करैत अऽ हम आशा करैत छी एहि समस्याके समाधान हमर पदाधिकारी करता मैथिली भाषा जे छियै अइ एहि पर हमरा सभके विशेष ध्यान छै जे मैथिली भाषाके विशेष प्रयोग होबऽ के चाही आओर रहि गेल हमसभ छी बहुत एहन छै मनुष जे कि समस्या जे के सम्मान छियै जे अहाँ सभकेँ गरीबताइ एखनो बहुत जादा छै जाहि गरीबताइके अनुसार गरीब लोग जीब रहल अइ हमरे सभकेँ गाँवमे हमसभ किसान छी बहुत ढङ्गके समस्या छै जेकि हमरा सभके खेती गृहस्थीमे बहुत ढङ्गके समस्या उत्पन्न लैए जेकि जल हमरा सभके प्राप्त होइया नहि बहुत ढङ्गके स्टेट बोर्डिङ्ग छियै नहि बोर्डिङ्ग जे छै चालू नहि छै एक हमरा सभके जे समस्याके सामना करऽ पड़ैया रहि गेल आब ई बात करू हम कि कहि सकैत छी अहाँकेँ रहि गेल मुखिआजी मुखिआ जी जे बजैत ठीक छथि अपन कार्यक्रममे लागल रहैत छथि जे किछु कार्यक्रम अबैया अपन करैत छथि ओहिमे अपना कऽ कहैत छै अऽ हमसभ जो आदमी रहैत छी बहुत ढङ्गके गरीबताइमे सामना करैतमे हमसभ अपन समस्याके सामना कयलहुँ हँ जो आदमी रहि कऽ ओ समस्या छै रहि गेल आब जे समस्या आबि रहल अइ मैथिली प्रभाषाके तऽ मैथिलीके प्रयोग भरपूर होबऽ के चाही आशा करैत छी जे अहाँ सभ मैथिलीके प्रयोग करबै आओर भाषाके प्राप्त करबै रहि गेलहुँ हम या केओ अपना कहि रहल छियै गरीबताइके सभ गरीबताइके बहुत ढङ्गके गाँव घरमे छै जे बहुत गरीब एहन छियै जेकि अपना सत कऽ सही छै आओर हम की कहुँ विशेष बातमे कऽ कऽ आओर रहल